स्कूल में गाना छब्बीस जनवरी के गाना था मुझे बहुत अच्छा लगा था नाचना गाना बहुत अच्छा लगा था छब्बीस जनवरी के दिन गाना हम लोग गाते थे नाचते भी हैं गाते भी हैं गाना बहुत अच्छा लगता है छब्बीस जनवरी के दिन हम लोग सभी बच्चों मिलकर गाते हैं सोने की चिड़ियाँ आईं सोने की चिड़ियाँ आईं देस हमारा है सबसे जो प्यारा है यार मेरा झंडा तिरंगा मुझे गाना ये बहुत अच्छा था बहुत पसंद था हम लोग स्कूल में गाए थे और घर भी डी जे बाजा बजता था मुझे नाचना बहुत पसंद था हम लोग चिंटुआ के भी गाना बहुत अच्छा लगता था खेसारी लाल का गाना भी अच्छा लगता था बहुत हम लोग गाते हैं गा बाजा भी बजने लगता है हम लोग नाचने लगते हैं बहुत अच्छे से नाचना में मुझे बहुत पसंद है घर में रहें या बारात्री किसी का बरात भी जाता हैं हम लोग नाचने लगते हैं चाहे जोन गाना पर गाना पर भोजपुरी है या फिल्मी है गाना पर नाचने लगते हैं भक्ति गाना रहता है वो भी हम लोग नाच लगते हैं शंकर भोलेनाथ का गाना चालू हो जाता है हम लोग गाते हैं स्कूल चाहे जहाँ भी हम लोग नाचते गाते हैं हमको पसंद बहुत है गाना भी नाचना गाना बहुत अच्छा लगता है और हमारे घर में भी शादी ब्याह पड़ता है हम लोग नाचते हैं डी जे बाजा से सभी सभी हम लोग मिलकर नाचते हैं गाना भी फिल्मी गाना लगता है तो भोजपुरी लगता है तो बहुत अच्छा लगता है हम नाच देखने जाएँगे हम लोग ए गाना पर बहुत नाचते हैं